हांव एक कासावलीं गांवांचे नर्स हांवें जाय तशी लोकांक पळयल्या तेंची जी जिवाची कुयदाद अशी घेयना चड करून जाणटी चेडे चेडवांक कामां वता पण आवय बापायक जाणटे हात्रुणार आसता तांकां टायम आसना तें म्हणटा म्हणल्यार रोंग दोन दोन वरान तेंचे पोजीशन चेंज करपा आसता ताकी तें बॅडरिडन चड जावं शेकता आनी तेंकां फाटीं खिणाक पडो शेकता तेंचे बरें कुयदाद करचे आसता एक तरी मनीस दवरपाचो नाजाल्या टायम करून मातशें आपल्या जाण्ट्या मनशाक उपेबा उपेगाक पावपाचें नाजाल्या खिणा पडून तेंची मागीर त्रास जाता जशें की खावण जेवणपण फ्रुट्स भाजी पालो स्वत बी दिवपाचें आनी ड्रेसींग बी खिणा जालेलें बरोबर ड्रेसींग मारपाचें नितळ नितळ दवरपाचें घावो किदें संब आसा हें बी आतां जाल्यार पळोवपाचें चड चांचीस डायबेटीक मनशां मुयो भिवपाची गरज आसता तेजी उप उपेग बेगीन करपाचें कित्याक तांकां थोड्यांक उलोवंक कळना जाणट्यांक तेंकां सांगोंक कळना सो तुमी तें लक्ष दिवपाचें आनी अशें करून चड जाले जाल्यार मागीर हॉस्पिटलान वरो एकदां दाखोवपाचें डॉक्टरांक आनी किद्या लागून अशें तें जालां तें वखदां दिवन एन्टीबायोटिक्स घालून अशें क्यूअर जातलें पण ड्रेसींग करूंकूच जाय दोन दोन वॉरान पोजीशन चेंज करचें आसता न्ही तें करूंक जाय किद्या तें गांवान तें चड पयस पडटा हॉस्पिटलान येवपाक सो घरान तेंची कुयदाद करची आसता बरेंपणान दोन दोन पोल्युशन चेंज ड्रेसींग रेगुलर करप हें म्हत्वाचें खूब आसा भाजी पालो जेवण खाण टायमार दिवप तांकां अशें हेंत करप ना कॅरलेसपणां टायम दिवपाचें आसता फाल्यां सकाळीं आमीय बी जाणटी जातली आमकांय बरें पावूंक जाय ताका लागोन तांकां मातशें चड टायम दिवंक जाय चड हें करूंक जाय तेन्ना तेंची बरी हेल्थ आनी बरी हें उरतली आनी उदक फ्रुट्स तें दिवपाचे गरजेचे तांकां जशें की आतां कितें आतां डायबिटीज मनशां घावो जालो बेगीन पेखनान तें जेवण पाण बऱ्यो कंट्रोलाचेर दवरपाचें आसता म्हणल्यार चड साकर जास्त येवपा आसतना स्वत दिल्या जाता डेली अशें चड हें करप नासना ना आनी म्हत्वाचें आसता की तो घावो कोसलो तो कितें तें पोवूंक जाय आनी सगले कडेन बरें निवळसाण धरूंक जाय मेन गरजेचे तें निवडसणेचे सगले आसता हात्रूण बी निवळ धोवचे निवळ कपडे घालचे हे सगळें करचें करपाचें पडटा नाजाल्या हे जाणट्या मनशांक चड गरजेचें की ती बाबडी कळना बॅड रिडन आसता तेंग ते मातशे चड सपोर्टी आसता नाजाल्यार हाटीक तेंचे एड मॅट्रस घालपाकूच उपेग करपा जाता की तांकां खिणां पडना जावपा नाका म्हणून उदकाच्यो गादी येता त्योय अवेलेबल करपा आसता आमचे ऑनलायन आतां कितलेच जाला आतां तें प्रोसेस करपाक तांकां खाट्यो घालपाक मेळटा सो तें घालपाचें ताका खिणां करपा नाका म्हणून नाजाल्या ग्लावजांक उदक घालून तेंच्या पांयांक पोंदा घालचें आसता तेंच्या पांयांची तें पोंना तळटा आसता पळय तांकां मातशें फोड येता उदकाचें कशें तें न्हिदोन न्हिदोन रावन तें सो तें घालपाचें पांया पोंदा उशें घालून पोजिशन चेंज करूंक मेळटा तुका सो तेका तेंका टायम चड दिचो तास आमी तें टायम दिवपा विसर विसरतान म्हणून अशें बेगीन बेगीन ते लोक जाल्यार ती उरता पूण आमीच आमच्या जिवाक हें जाल्या तांकां कशी टायम दितली सो तेंच्या खातीर टायम काडपाचो वखदां तांकां टायमार दिवपाक जाय तांकां कळना स्वामी काडून दिवपाचें टायम टू टायम आमी पळय शिकल्या येतले तसो आमकां मातशें टायम काडूंक जाय तुमच्या खातीर आनी म्हणजे आतेक बीन तशें ऑपरेशन केल्लें तशें ड्रेसींग बी करतालें तें बी कशें लायक अशें खंयच्या खंय न्हू अशें स्टरा प्रोसिजर करप ड्रेसींग सुद्दां बरें तरेन करप ताकी तें बरें भाशे जावं बरें पेकोंक की डायबेटी मनशांक डायबेटी आशिल्ली डायबेटी मनशांक चड टायम लागता सो तेका तुजेर आसा तूं कशें वाक निवळ करता तें आनी कशें तूं तुजे कडल्यान ट्रीट करता तें अशें सो येंच सो जाणट्या मनशा हें भाशेन तांकां सांबाळूंक जाय पोजीशन मेन मोस्ट इमपोर्टंट डायबिटीज जाल्यार डायबिटीज कॅर करपाची जेवण खाण वखदां सारकें दिवपाचे टायमार उदक दिवपाचें तांकां हां मोस्ट प्रोब्लेम त्रास जाता सो तांकां पेंपर मेळटा नाजाल्या कितें थोड्यांक पयशे बी ना सो ते पेंपर एफ कपडो घालून तेंकां एक म्हणटा आमी वास येता थोडी कितें तशेंच दवरता तशें ना करचें केन्नाच मेन थींग प्रायवेट आम लायक ते जाणटे जावं दादले जावं प्रायवेट पाट आसता तेंगे इनफेक्शन जावपा चड जास्त आसा युरिन इन्फेक्शन जावंक शेकता सो तें गरजेचे सो तें खातीर तें पेंपर बी आसा पय तें आमी थोडे तशें दवरता आसूं मागीर कडया तशें केन्नाय करूंक जायना एटलिस्ट तुका दिसता जावं वलें आसा पेंपर बीन तें चार पां पांच वरां भितर पोवपाचें आनी थोडें काडू उडोवन तें पावडर बी मारपाचो कँडीड पावडर मात्सो मारपाचो

बॅडशीट बी चेंज करपाचें आनी मागीर तुका दिसता ती करतली परतून मव लायक युरिन पास वा मुतोंग धुतलें सो तें पेंपर घालून दवरपाचें बेश्टें दवरूंक जायना कित्याक जाणट्या मनशां चड इनफेक्शन युरिनान मुतोंग जावं युरिनान इनफेक्शन जावंक शेकता सो तिंकां तें जायटा तिंकां तें कळय ना सो सो आमी तें मातशें कॅर करपाचें पयलीं मेन मुतोंक बी तेन्ना तें करपाचें जाल्यार किमसायन चान्सीस आसा डेंगू मलेरिया चड फॅलता आतां पावसान चड येता तेजें मातशें लक्ष दिवपाचें तें खातीर नाल्या किदें मागी थोडे तें संडास केल्यार मागीर वास जास्त मारता खंय वता सो तांकां एका ते डोरेन स्प्रेय बी कितें मारपाचे कोण एफर्ड नाल्या चेंज करून घेवपाचे ऑलमोस्ट थींग अशें युरीन इनफॅक्शन जावपा दिवपा जायना जाणट्यांक बरे भशेन दवरपाचे फक्त टायमार दिवपाचे डायबिटीज डायबिटीक कॅर करपाची प्रेचराचेर आसले तेचेर बोड घेवपाची गुळी सारके दिवपाचे टायम टू टायम जेवण भाजी पावलो इम्पोर्टंट फूड्स दिवपाचे आनी तुका जाला अशें लायक सुप चिकन सुप एक बॉयल्ड एग बी दिल्या आता सो तें बऱ्याक पडटलें थंयचें ओल्ड एज पिपल्स जालें